مجھے گرمی کا موسم بےحد پسند ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں میرے اسکول کی چھٹیاں بھی پڑتی ہیں جس میں میں اپنے گاؤں جایا کرتی ہوں اور اس موسم میں آم بھی ملتے ہیں جو مجھے بےحد پسند ہیں یہ موسم اپریل کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور جولائی کے مہینے میں ختم ہوتا ہے اور اس موسم میں ہر گھر میں نیبو پانی بہت بنایا جاتا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور اس موسم میں سبھی سوتی کپڑے پہنتے ہیں اور یہ موسم مجھے اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ جب میری اسکول کی چھٹیاں پڑتی ہیں تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ پکنک منانے جایا کرتی ہوں اور گاؤں بھی جاتی ہوں جہاں مجھے بہت مزہ آتا ہے